व्यवसायके क्षेत्रमे जँ हम बात करी तऽ निश्चित तौर पर सहरसा एखन वर्तमान समयमे विकसित भेल अछि जेना हम अहाँके जानकारी दी जे एखन कोनो तालाबके निर्माण भेलाके बाद जँ अहाँ तालाबके निर्माण करै छी तऽ ओकर पाढ पर अहाँ मुर्गा पालन कऽ सकै छी आ लोक कऽ रहल छथि तालाबके निर्माण करैत छथि ओकरा ऊपरमे मुर्गा पालन से बहुत व्यापक पैमाना पर कएल जा रहल अछि हम अहाँकेॅं जानकारी दी हमरा अगल बगलके गाम घरमे मखानाके खेती बहुत

मखानाके खेती से ओ व्यापक स्तर पर कएल जाइ यऽ पहिने होइत छल की जे ओकर गुड़ी मने मखानाके जे उत्पादन होइत रहै तऽ ओकर गुड़ी बाजारमे बिक जाइत रहै आब एखन लोक की करैत छथि तऽ ओ मखानाके निर्माण कऽ रहल छथि ओकरा आगि पर तपा कऽ आ ओकर जे छै से मखान गुड़ीसँ मखानके निर्माण होइ छै आ जकर की से आयत निर्यात व्यापक पैमाना पर से व्यवसाय लोकनि करै छथि व्यवसाय ई सब तऽ मुख्य रूपसँ जे एखन हमरा ओहिठाम प्रथा शुरू भेल अछि जे कोनो भी किसान जे समृद्ध किसान छथि ओ तालाबके निर्माण करै छथि अपन खेतमे आओर ओकर पाढ पर मुर्गा पालन किया तऽ एहिमे सुविधा ओकरा ई भए जाइ छै जे एक ही चारासँ मुर्गा पालन भी भऽ जाइ छै ओकर मछलीमे भी उत्पादन भऽ जाइ छै मछलीके भी चारा भेट जाइ छै तऽ एहि तरह जँ हम करी गप तऽ एतऽ व्यावसायिक क्षेत्रमे मखाना आ मुर्गा आ तालाबमे मछली पालन से बेसी तौर पर कएल जाए रहल अछि